बैंक के अलावा लोन काफ़ी जगह से आदमी ले सकता है जैसे उधार पैसा तो कहीं से भी ले सकता है गाँव में जैसे बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं उनसे भी लोन लोन ले लेता है लोग बट ये होता है जो उनसे लोन लेने के बाद उनसे कर्ज लेने के बाद वो क्या करते हैं उनका जो चार्ज होता है वो बढ़ा के मतलब लेते हैं जैसे पाँच रूपए दस रूपए सैंकड़ा हो जाता है तो इसलिए लोग उनसे बहुत कम ही लेते हैं लोन से ही इसीलिए बैंक से लोन इसीलिए लेना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ ब्याज कम लगती है और लोन तो काफ़ी काफ़ी जगह से इंसान बैंक के अलावा ले सकते हैं जैसे इंसान का घर गिरवी रख के लोन भी ले सकता है अपना गहना भी गिरवी रख के लोन ले सकता है काफ़ी सारे ऐसे चीज है जो ले लेते हैं जैसे गाँव घर में होता है आजकल ये समूह चला हुआ है दस लोग बीस लोग जमा हो जाते हैं और इकट्ठा होके फिर वहाँ से भी मतलब लोन ले लेते हैं तो वो लोन को सस्ता पड़ता है जो इंसान को जब जरुरत होती है तो अगर अगर बैंक में उनका सुविधा नहीं है लेने का तो वो काफ़ी जगह से भी ले सकते हैं पैसे की पैसे की अगर जरुरत हो तो बट यही होता है जो बैंक से अगर लोन मिल जाती है तो काफ़ी सारी काफ़ी अच्छा होता है बट इधर का जो होता है तो मुतुल फायनेंस हो गया वहाँ से भी लोन ले सकता है प्राइवेट लोन भी इंसान ले सकता हैं तो वही है जो अगर जरुरत होती है तो इंसान कुछ न कुछ तो करेगा ही उसके लिए तो गाँव घर से भी अड़ोसी पड़ोसी से भी पैसा ले लेता है लेकिन वही होता है जो उसका ब्याज ज़्यादा देना होता है बस यही कहना था मुझे बैंक के अलावे लोन लोन कहीं से भी ले सकता है तो क्या बोले अब हम बस थैंक्यू